السلام علیکم سر سر آپ موبائل شاپ سے بول رہے ہیں کیا کس کوالٹی کے آپ کے پاس موبائل ہیں کون کون سے ہیں سر اور اس کے علاوہ کوئی اور جی سر ریڈمی ہے سر ریڈمی چالیس سو اٹھائیس مجھے چاہیے تھا اور اس اس کا اس کی بیٹری کتنی ہے کتنی دیر تک بیٹری چلتی ہے جی اوکے سر کیمرا کیس کیسا ہے یعنی فوٹوگرافی کیسی ہوتی ہے اس کی جی سر فوٹوگرافی اچھی ہونی چاہیے بہر حال جی سر تو اس کیمرے کی زومنگ کیا ہے جی سر یہی مجھے ریڈمی ٹویلو چالیس سو اٹھائیس چاہیے تھا لیکن آپ نے ریڈمی نائن کے بجائے ریڈمی ٹویلو کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں جی سر

جی سر ٹھیک ہے سر تو آپ اپنا لوکیشن واٹسپ کر دیجیے ہم آپ کے بعد میں بات کرتے ہیں